बोलिए हाँ बोल बाल कटवाना है अच्छे

कैसे गोला साइज में हाँ थ्रेडिंग भी बनवाना है कितना पैसा पैसा कितना है हाँ मैम ए और ई थ्रेडिंग तो ज़्यादा बता रही हो पाँच सौ बाल का कम बताइए न थोड़ा

चलो मैम लेकिन फ़िर भी महँगा है

पूरा मसाज कराना है कुल चेहरे का ज़्यादा है न फ़िर भी सीधा वाला है काटने का है

ठीक है मुझे सीधा कटवाना है तो कुछ यह थ्रीडिंग उरींग का रे सब बीस रूपया होता है हाँ नहीं मैम महँगा है थोड़ा कम करिए न उसका नहीं मैम ज़्यादा है अभी मेरे थोड़ा ही ऐसे खड़े करान मजब बनाना है बस

चलो ठीक है फ्रीजर भी कराना है फ़िर टाइम कितना कितने बजे आएँ फ़िर कितने बजे आएँ फ़िर अच्छा तो अलग किस किट कैसे पैसा लगेगा मतलब कितने बजे ठीक है नमस्ते मैम